पालतु जानवरमे हम कुत्ता रखले रहती जे बहुत दिन पहिले हम सोनपुर मेलामेसँ एकगो कुत्ता किनल रहली जे बहुत छोट रहलै बच्चा रहलै छह महीनाके रहलै जे अभी तऽ चार पाँच सालके हो गेलै बहुत अच्छा है ओकरा जे चीज बोलैलियै उ चीज ओ आरामसँ करैत रहै छै आरामसँ ओकरा गेटपर रख देली ने बाहरी आदमी कोइ अयलक ने ओकरा अन्दर आबै देलक कोइ भी एना बाहरी आदमी जाइत रहलक गली कुच्चीसँ या कोइ भी एना कहीं जाइत रहलक तऽ ककरो घरके पास नहि आबै देलक ओकरा जेना बैठा देलियै ओना करलक ओकरा मने कि जानवर आदमीसँ भी जादा इमानदार जानवर होइ छै कुत्तामे